नमस्ते सर सर वह लिट्टी चोखा चाहिए था हाँ सर फेमस तो सुने हैं पर कितना प्राइस के मिलता है एक लि एक बाटी का दाम मतलब फ्राई उराई कितने की है कितना प्राइज है इसका अच्छा फ्राई वाला चाहिए था तो सिंपल है कि उसमें भरा है मतलब उसमें वह मकुनी वाला है कि बिना मकुनी वाला है तो सादा फ्राई में भी दस है और मकुनी वाला भी बीच में फ्राई वाला भी बीस का है ना हाँ तो फ्राई वाला भी

सर दाल चावल भी मिल सकता है क्या दाल या चावल दाल चावल दोनों मिल सकता है क्या उसमें भी हाँ हाँ कैसे प्लेट है वह अच्छा तो ज़्यादा चाहिए था हमको नहीं आना नहीं है आप ही मतलब पैक करवाकर भिजवा दीजिएगा कितना चार्ज बढ़ेगा ऑनलाइन पे कर सकते हैं ना

अभी तो रास्ते में हैं आएँगे तो प्लीज फ़ोन कर देंगे

नहीं सर वह बोला था पैक करवा दीजिएगा मतलब जब दो चार प्लेट बाट्टी चोखा आ फ़िर टाक दोय ठीक है तो ठीक है सर नमस्ते